जेह्ड़ा अस जेल्लै अस कुतै गे हे घूमने बास्तै अस गे घूमने बास्तै ते सानूं गड्डियै दी गड्डी दी जरूरत पेई ते असें गड्डी दी एड्डी दूरा असें कियां सफर तैह् करना हा सफर बी तैह् करने बास्तै गड्डी बी चाहिदी ते गड्डी असें पैह्लें अस पूरे मार्केट फिरे ते कुतै बी असें गड्डी नी लब्भी फ्ही जेइयै अस गे गे गे ते उत्थे जेइयै असें कुतै इक टैक्सी लब्भी गड्डी आह्ला लब्भेआ असें गड्डी आह्ले गी पुच्छेआ केह् तुसें कुत्थै तगर पजाई सकदे साढ़े कोला किन्ने पैसे लैने किन्ना कराया इन्ने किलो मीटर दा किन्ना सफर तैह् करने होन्ने ओस गड्डी आह्लै सानूं आखेआ कि पंज सौ रपेऽ कन्नै अस तुसेंई घर तकर पजाई ओड़गे ते असें गड्डी आह्ले गी आखेआ ठीक ऐ फ्ही गड्डी आह्ला बैठे अस फ्ही असें अपना सफर तैह् कीता ओस गड्डियै बिच्च बैठियै ते जेह्ड़ा गड्डी आह्ला भाई हा बड़ा अच्छा हा ओह्दे कन्नै असें गप्पा मारियां नुहाड़े कोला पुच्छेआ नुहाड़े घरै दे बारे पुच्छेआ नुहाड़े एरिया दे बारे च पुच्छेआ सब किश पुच्छेआ असें बड़ा सोह्ना बड़ी शैल गल्ला कीतियां चंगा हा ओह् अस फिर पुज्जी गे अपने घर टैमै दे घर पुज्जी गे ते फिर उन्नै साढ़े कोला किराया लैता सब कुछ लैता ते मतलब खरा हा बंदा जिन्नै साढ़े कन्नै इन्नी मदद कीती चलो पैसे ते लैने देने होंदे न ओह् ते असीं घर सुक्ख शांति कन्नै पजाई गेआ असेंई मतलब कि ठीक हा ना सेफ कन्नै पुज्जी गे सुरक्षित घर पुज्जी गे अपने घर बच्चे बाल परिवार आह्ले न अस फिर फिर होर केह् करना ठीक ऐ फिर